मूं अमेज़ॉन द्वारा क्रोम्पटन जो भिति जो पंखो वरितो आहे जहिड़ो रंग मूं हुननि खे ॿुधायो हुओ उहो ई रंग हुननि मूंखे मोकिलियो आहे ऐं रंग मुंहिंजे हॉल जे भितुनि सां ॾाढो मिलंदड़ु जुलंदड़ु आहे जंहिं मुंहिंजे हॉल जे शोभा खे ॾाढो वधाए छॾियो ऐं उनजो उनजी जेका हवा आहे उहा ईअं आहे ॼणु त मां वातानुकूलित मशीन खे लॻायो आहे ऐं तमामु सुठी निंड उनजे करे मूंखे मिली रही आहे